हमरा आओरके घरमे खाना बन बच्चासभके फरमाइश छै चाउमिन बर्गर मैगीसब आजकलके बच्चासभ माँगै छै हम पहिले हम हमे आओर चावल दालि सब्जी बनबैत रहिए ओकरबाद ई पाबनि तिहार रहै होइ छै तऽ खीर पूड़ी बनबै छिए आजकल बच्चासभके फरमाइश हो जाइ छै मैगी चाउमिन बर्गर पिज्जासब बनै छै आओर ओहिके बाद हमलोक ह हमरा आओरके बनबैके पड़ै छै सबचीज बच्चासभके फरमाइशपर सबचीज करैके पड़ै छै पहिलेके लोक एतना एतेक फरमाइश नहि होइ रहै अभी बच्चासभ बहुत फरमाइश करै हइ सभ बनाकऽ दैके पड़ै छै सबके बाद सबचीज ब बनबैके बनाकऽ बच्चासभके खिलाबैके पड़ै छै मैगी बर्गर पि पि पिज्जा आओर ए अण्डा रोल एग रोलसब बनाकऽ दैके पड़ै छै बच्चासभके ओकर बाद हमरा आओरके घरमे ओतना ही चीज नहि बनै छै चावल दालि सब्जी ओकर बाद अभी पाबनि तिहारमे खीर पूड़ीसब अच्छासँ बनबै छै खाइ छै ओकरबाद बच्चाके फरमाइश पूरा करै छै ओकरबाद बच